ہیلو یس میم یس میم آپ کی ٹریول روئل ٹریول آفس میں بات ہو رہی ہے آپ کو کیا ہیلپ چاہیے میم یس میم او کان اس میں آپ کو کانپور جانا ہے ڈیٹ چار تاریخ کو آپ لوگ دس لوگ ہیں میم یس میم دس لوگ کے لیے میم آٹھ ہزار لیں گے ہم آپ کو صبح یس میم آٹھ ہزار بس میم تھوڑا سا ٹریول آفس میں ہمارے ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو آپ کو راؤنڈ فگر سات ہزار پڑ جائے گا ہوں یس میرے وین میں میم اے سی رہے گی تھوڑا سا آپ کو ہم پانی کی فیسیلیٹی دیں گے تھوڑے بہت نمکین بسکٹ ویفر یہ ساری فیسیلیٹی دیتے ہیں چوٹی وین رہے گی ہماری نیٹ اینڈ کلین رہے گی آپ لوگ دس لوگ اس میں آرام آوری رہیں گے باقی ہمارے دو ڈرائیور رہیں گے دو کلائنٹ رہیں گے آپ کی ساری ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی پرابلم نہیں ہوگی میکسیمم ٹایم میم چار گھنٹے ہی لگتے ہیں یہاں سے آپ کو صبح کتنے بجے نکلنا ہے میم یس میم ہم آپ کو آٹھ بجے تک میم آپ لوکیشن سینڈ کر دیجیے ہم آپ کو آٹھ بجے اس لوکیشن سے پک کر لیں گے ہم آپ کو کانپور پہنچا دیں گے آپ اپنا کانپور پہنچ کے پھر وہاں پہ آپ دن بھر رہیے گا پھر ہم آپ کو شام میں وہیں سے آپ کو جہاں پہ چھوڑیں گے وہیں سے ہم آپ کو پک کر لیں گے پھر پک اینڈ ڈراپ کر دیں گے گھر تک آپ کو اوکے میم آپ لوکیشن سینڈ کر دیجیے گا مجھے اوکے میم تھینک یو شکریہ بائے